हॅलो हय हांव यश उलयतां तर आतां म्हाका गोवा इको सिस्ट स्टार्टआप इकोसिस्टमा बद्दल तुमकां विचारपाक जाय आसलें सो सद्याक तर गों सद्याक तर गोवान स्टाटाप्स म्हणल्यार चड अशे गोंयान स्टाटाप्स ना अशे ऑन लाज स्केल सो म्हजें एक म्हजे कडेन एक आयडिया आसली ती म्हणल्यार गोवाचे ट्रॅवल कितें गोंयान ट्युरिश्ट येतात पळय तांकां एक गूड ट्रॅवल एक्सपिरियन्स दिवपा खातीर सो दॅट एप्पे ते एपार म्हणल्यार जे कोण ट्युरिश्ट येतात तांच्यानी ते एपा वयल्यान आपल्याक कॅब्स बूक करपाक मेळटा मागीर जे खंय बरे जागे आसात आस पास गोंयान जे गोंयकार सुद्दां थोडे खबर नासता म्हणल्यार फॉर एग्जा म्हणल्यार बटरफ्लाय बीच एक जालो तो जागो पयलीं गोंयकारांक खबर नासलो सो तो तसले जे जागे स्वताचे गोंयकाराक खबर नात ते आमी त्या एपाचेर घालतले आनी ते एप यूज करून मागीर लोकांक एक्सप्लोर करपाक मेळट्लें गोंया भितरूच आनी हय हय हय हय तर ताजें हय सो ताजे कडेन ताज्या खातीर म्हजे कडेन एक प्लॅनूय आसा म्हणल्यार मार्केटिंगाक आमी सोशल मिडियाचेर बी एक पेज क्रियेट करून ताजेर मागीर ती पेज प्रोमोट करपाची ताजेर पोस्ट घालपाचे मागीर किऱ्याक आमचो एप यूज करप तें बी सगळें सांगचें पडटा म्हणल्यार तें सगळें आमी ईन डिटेल थंय घाल घालपाक जाय सो तशें करून आमी एक बरी ऑडियन्स बिळ्ड करपाक शकता आनी हो एप आसतलो तो म्हणल्यार फक्त टुरिस्टां खातीर न्हय म्हणल्यार गोंय गोंयान जे टिनेजर्ज बी आसता टिनेजर्ज बी आसता तांच्या खातीर ते तांच्या खातीर तो एप सो ते करॅक्ट करॅक्ट हय हय अच्छा ओके बरें यॅस ओके